साढ़ी जेह्ड़ी जम्मू दी मीडिया ऐ ओह् नमीं नमीं चीजां उप्पर मतलब इशुस जेह्ड़े होंदे न ओह् ओह्दे राईस बगैरा करदी जियां साढ़े जम्मू दे यूथ बगैरा ओह् इस चीज गी खिलाफ ऐ कि मतलब जेह्ड़ी नमीं जेह्डी सुप्रीम कोर्ट ऐ ओह् उत्थें शिफ्ट होआ दी ओह् जेह्ड़ी पैह्ले दी बनी सुप्रीम कोर्ट ऐ जेह्ड़ी साढ़ी गोरमैंट ऐ ओह् उसी छोड़ियै इक होर नमीं सुप्रीम कोर्ट बना दी जेह्दे उप्पर जेह्ड़ा पैहा ऐ ओह् बी वेस्ट होना ऐ ते कन्नै जेह्ड़ी जमीन ऐ ओह्दे आस्तै उनें जंगल बी कट्टना अग्गें जम्मू इकलौता जंगल बचे दा ऐ ते उसी बी अगर ओह् नश्ट करा दे ते ओह्दे कन्नै केह् फायदा होना इक ते एह् सारे कोला बड्डी चीज आई ते दुई मतलब होर बी बड़ी हारी चीजां जेह्ड़ी मेन टापिकस न जम्मू बिच्च उट्ठा दे जियां अस आक्खी सकदे पालिटीकल जेह्ड़ा तरीका ते कन्नै मिलीटैंसी बड़ी ऐ जियां साढ़ा जम्मू अग्गें डिस्टिक सांबा जित्थे मतलब पास ऐ सुनदा पाकिस्तान बार्डर दा उत्थै बार्डर उप्पर मतलब बड़े हारे जेह्ड़े ड्रोन श्रोन न ओह् गोरमैंट ने पकड़े पुलिस छुलिस ने इक ते मिलीटैंसी दा बडा दंगा शंगा होंदा उस चीज दे बारै च बी न्यूज च दस्सदे रौंह्दे ते कन्नै दसदे रौंह्दे जेह्ड़े साढ़े जम्मू कश्मीर च गेमस स्टेडियम बगैरा इत्थे दी गेमस कीतियां ओह् बगैरा किन्नियां अग्गें शा अग्गें गेइयां जियां कश्मीरी साढ़ा स्केटिंग आह्ला स्टेडियम ऐ ते होर बड़ी सारी स्पोर्टस दा बी लोकें दा कोटा होंदा ते लोक अग्गें छग्गे जांदे सिर्फ कल्चरल तरीके कन्नै नेईं जियां साढ़ा हून आर्टीकल थ्री सैबनटी खतम होई गेआ ओह्दे बारे बी मतलब किन्नी इन्फ़्लुएन्शल चीज होई मतलब इक ते अद्धी रातीं साढ़ा सत्तपाल जेह्ड़ा मलिक हा ओह् इक्को रात च पूरा ई चेंज होई गेआ साढ़ा गवर्नर ते गोरमैंट ने गवर्नर रुल लाई ओड़ेआ इक ते इस चीज उप्पर बी बडा आंदा कि मतलब कदों जम्मू कश्मीर पैह्ले इक स्टेट ही स्टेट कोला यू टी बनी कदूं यू टी कोला बापस स्टेट बनग ते साढ़े बी कदें फ्री इलैक्शन होन जियां फ्री एंड फेयर इलैक्शन बाकी जगह् च होंदे उस चीज दा अस बड़ी बेसब्री कोला वेट करा दे ते मतलब एह् चीजां जेह्ड़ियां न मेन पोआंइटस उट्ठदियां साढ़े जेह्ड़े न्यूज चैनलस न ओह्दे बिच्च इनें चीजे बारै डिस्कशन होआ दी होंदी कि कदें जम्मू जम्मू कल मतलब कल बट सिचयुेशन होनी जम्मू दी कदूं जम्मू स्मार्ट सिटी बननी जम्मू च कदूं मैट्रो आनी ते जम्मू दे डिपलेपमैंट बारै बड़ी हारी चीजां होंदियां ऐही दसदे रौंह्दे जेह्ड़े साढ़े जम्मू दे न्यूज चैनल्स न मिलीटैंसी बगैरा दे बारै